तुस कटरा ट्रेवल एजेंसी आह्ले बोला दे यरो इक गड्डी चाहिदी कोई सैवन सीटर मिली जाह्ग ते एसी आह्ली गड्डी औगी जां नान एसी असें जाना हा यरो इत्थूं पत्नीटॉप दा होंदे होई नत्थाटॉप दा सिद्धा श्रीनगर ते केह् रेट होग दस्स ज्हार रपेआ ते में दूए ट्रैवल एजेंसी आह्लें गी पुच्छेआ हा उ'न्ने थोह्ड़ा घट्ट सनाया हा ते तुस किश जैदा आक्खा दे ओ कोई गल्ल निं ते कोई गुंजाइश एह्दे बिच कोई घट्ट बद्ध ठीक ऐ भी सत्त पक्का डन ऐ निं ते भी चौदां तरीक चलना ठीक ऐ आहो ठीक ऐ जि'यां अ'ऊं इक दिन तुसें ई फोन करगा ना पैह्लें करी ओड़गा तुस रेडी रेही जाएओ ठीक ऐ ठीक ऐ